आं आंनि जिबनावहाय मोनसे मोनफुंनायखौ लानानै जोबोद दुगा जायो आंनि फिसाखौ लानानै आं जोबोद दुगा जायो मानोना आंनि जिबनावहाय सासे फिसा भगबाना आंनो हरबाय बेखौ लानानैनो आं जिउआवहाय दुगा दुनानै लायो मानोना आंनि जिबनावहाय सासे फिसा हिन्जाव हरबाय बे फिसानि सा फिसाखौ लानानैनो आं जोबोर दुगा दुनानै लायो मानोना आंनो सासे मोजां फिसा हरबाय सोरजिगिरिया बिनिखायनो आं बेखौ लानानैनो जिउआव गोसोआव जोबार दुगा मानोना आंहा बे फिसानि सायाव जोबोद मिजिं दं गोबां सिमां दं आरो आसा दं आरो फोथायनाय दं बे फिसाखौ लानानैनो आं आंनि जिउआवहाय माबा मोनसेब्लाबो आं जाफुंसार जानो हागोन आं जिउआव साकसेस जानो हागोन बे फिसाया आंनि जिउआवहाय रंजानाय आरो खुसिखौ लाबोगोन आंनि नखरावहाय थरसाे जोंनानै थानाय अलंबारफोर बायदि जागोन होननानै आं फोथायो बेनिखायनो आं आंनि फिसाखौ लानानैनो आंनि जिबनावहाय आंनि गोसोआव जोबोर दुगा जानानै लायो आरोखि